ہیلو سر آپ ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کے یہاں کھانے کا آڈر کیا تھا تو سر جو یہاں پہ ٹائم شو کر رہا ہے تو وہ آدھے گھنٹے کا شو کر رہا ہے سر لیکن ابھی ٹائم جو ہے زیادہ ہو چکا ہے اور کھانا ابھی تک جو ہے پہنچا نہیں ہے سر کیا میں جان سکتا ہوں کہ کس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے او کے سر سر اگر راستے میں جام لگا ہوا ہے تو آپ اپنے ڈیلیوری بوائے کا نمبر دے دیں کیونکہ سر تھوڑی سی ایمرجنسی ہے کیونکہ میرے گھر اچانک تھوڑے سے مہمان آ گئے ہیں تو ان کو کھانا سرو کرنا تھا میں نے انہیں کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا کہ میں جلدی سے کھانا سرو کر دیتا ہوں چونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ کی طرف سے جو ڈیلے ہو رہا ہے سر کیا میں جان سکتا ہوں اس کے بارے میں سر تو پلیز آپ مجھے اس کا ڈیلیوری بوائے کا نمبر دے دیجیے تا کہ میں اس سے بات کر لوں کہ وہ ابھی کہاں پر ہے اور اسے نزدیک راستہ جو بھی شارٹ کٹ راستہ ہو میں اسے بتا دوں تا کہ وہ جلدی سے جلدی کھانا لے کر میرے گھر پہ پہنچ جائے اور سر ایک ریکویسٹ آپ سے سر آپ اپنی سروس تھوڑی سی ٹھیک کریے سر سر کیونکہ میں بار بار آپ کے یہاں سے کھانا آڈر کرتا ہوں لیکن صحیح رسپونس نہیں ملتا آپ کے یہاں سے او کے سر تھینک یو